हैलो हा मुंहिंजी लाइटनि में ॾाढी दिक़त थिए थी जीअं हुन मों करंट अचे थो लाइट बार बार फ्लकचुएट थिए थी करंट निकिरे थो इलाही प्रोब्लम थिए थी उन में त तव्हां हिन खे ॾिसी सघंदा आहियो स्टेप्लाइजर जीअं मुंहिंजे घर में न आहिनि हुन जी दिक़त आहे त मां हीअ हिन हिन वजह सां सभिनि में करेंट अचे थो सभिनि शइ में करेंट अचे त मां ॿ ॾींहं त शहर सां ॿाहिरि आहियां तव्हां हीअं कयो तव्हां ॿ ॾींहं जे पोइ हा ॿ ॾींहं जे पोइ अचो न त जीअं पूरो ॾींहुं तव्हांखे सुबुह सां शाम लॻी वेंदव त तव्हां अकेले अची ॾिसंदो की तव्हां पाण सां गॾु स्टाफ बि वठी ईंदो हा त छा आहे तव्हांजो चार्ज छा आहे इहे बि मूंखे सुठे नमूने ॿुधाए छॾो जीअं मूंखे ख़बरु आहे की मूंखे एतिरो ॾियणो आहे अच्छा पहिले तव्हां ॾिसंदो छा इहे प्रोब्लम थिए थी काॾे तार वार त हा मूंखे लॻे थो फ़्यूज ई उड़िजी वियो अथव त ॾाढी दिक़त आहे असांखे ॾाढी पर हाणे असांखे ज़रूरत आहे ॿ ॾींहं ज़रूरी ॿाहिरि वञिणो पए न त मां हाणे ई ठहायां पोइ प ॿ ॾींहं पोइ तव्हां सुबुह जो अठे नवे भले त वजे ताईं अची वञिजो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा मां ठीकु आहे मां तव्हां ॾह वगे पंहिंजे छोकिरनि खे मोकिले छॾिजो छोकी मां उन ॾींहुं ई ईंदमि सुबुह जो जल्दी अची वेंदमि छह वगे ताईं पोइ मां तव्हां अची मुंहिंजो घरु ॾिसी वञिजो लाइट खे ठीकु आहे हा जय झूलेलाल